हम कैमरे से पारिवारिक तस्वीरें लेते हैं क्योंकि इससे हमारे परिवार की यादें जुड़ जाती हैं ज़्यादातर हम तभी तस्वीरें लेते हैं जब पूरा परिवार साथ में हों क्योंकि यदि पूरा परिवार साथ हो तो हम सुख में हों या दुःख में हों सभी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं परिवार का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब पूरे परिवार वाले हम सब एक साथ हों तो हम ढ़ेर सारी तस्वीरें लें और उन सभी यादों को तस्वीरों के सहारे अपने जीवन में सँजो लें अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लें